छात्रक लेल ऋण उपलब्ध अछि हमर बहुत एहन मित्र अछि जे पढ़ाईके लेल अपन पढ़ाईके लेल ऋण लेनय अछि बैंकसँ या समाजसँ हुनकर ऋणके जे प्रोसेस छै जे काम छै ओ आसानीसँ भऽ जाइत छै एहिमे कोनो दिक्कत वाली बात नहि छै स्टुडेन्ट क्रेडिटके योजना जे छै एकर अन्दरमे बहुत सारा बैंक छै जे लोन दय छै ऋण दय छै पढाईके लेल छात्रकेँ एहिके लाभ उठेबाके चाही एहिके लाभ उठाबय हमर मित्रसभ उठेलकए आओर अभी जे छै ओ पढ़ाई करिके बढ़िआँ बढ़िआँ पोस्ट पर अछि आओर पोस्ट पर जाइके बाद ओ ऋणके चुकेलखिनए ई बढ़िआँ उपलब्धि छै बढ़िआँ छै ईसभ चीज होना चाही ईसभ सरकारके छै जे भी योजना छै बहुत ही अच्छा छै